बिहारमे तीन चारि भाषा बाजल जाइ छै एहिमे चारि भाषा छै मै भोजपुरी छै मैथिली छै ठेठी छै हमलोक खासकऽ मैथिली भाषाके संस्कृति पालन करै छी हमलोक हमलग अलग रहैके तरीका छै भोजपुरीके अलग तरीका छै सभके अपन अपन संस्कृति छै यहाँ ई खास करि ठेठी मैथिली भोजपुरी बह आओर सबकी अपन अपन तरीका बजैके तरीका छै अपन अपन संस्कृति छै अपन अपन भाषाके अगल अलग तरीकासे प्रेम बढ़ावाके लिए जाइ छै जइसे खासके मैथिलीके मैथिलीमे पेन्टिन्ग मिथिलाञ्चलके पेन्टिन्ग पूरा इहाँ उहाँ बहुत अच्छा फेमस छै जाहिके कारण देखै छिए कि मिथिलाञ्चलके नाम होइ छै मिथिलाञ्चलके संस्कृति अलग अलग तरीकाके अलग अलग लोकके तरीका होइ छै बाजैके किछु भाषा ठेठी भी बाजै जाइ छै खासकऽ दरभङ्गा जिलाकेमे मैथिली भाषा की अधिकतम प्रतीक्षा